ग्रामीण परिवेशमे तखन जे छै कृषि जे मुख्य उद्देश्य छै कृषि कार्य युवाके करैके कारण जाहिमे उदासीनताके कारण छै कि सरकारके जे व्यवस्थाके प्रक्रियाके जे छै ओ जे सुदृढ़ नहि छै नहि तऽ ग्रामीण खेतीहर युवा तखन खेतीमे काम करै लागि इच्छुक छै लेकिन एकर जे मेन व्यवस्था छै कि सरकारके जे पानिके व्यवस्था जे छै आ टेक्निकल प्लान्टेशनके जे व्यवस्था छै तखन जे सरकार एहिमे विफल छै जाहिके लेल एकर मुख्य उदासीनताके कारण छै जे कि युवा खेतीसँ भागै छै खेती जे मुख्य रूपसँ जे है से अपन लेल काम करै लेल बहुत अच्छा व्यवस्था छै प्लेटफॉर्म भी अच्छा छै जाहिसे आब तखन केराके उत्पादन अपने करि सकै छी तखन जे तुलसीके डिमाण्ड होइ छै तुलसीके उत्पादन अपनेके करि सकै छी पपीताके उत्पादन अहाँ तखन करि सकै छी बहुत तरहके जे खेती अछि तखन मुख्य रुपसँ कयल जा सकै छै जहाँ तक सीतामढ़ी तखन बात रहि गेलै तऽ युवा यहाँ पर निर्भर रहलथिन गन्नाके खेतीके छह सरकारके उदासीनताके कारण तखन आज रीगा मिल जे है जे तीन सालसँ बन्द होयबाके कारण युवा जे है तखन खेती छोड़िके पलायन करै पर तखन मजबूर भेलथिन जेकर मुख्य कारण सरकारके उदासीनता ही हम मानै छियै आओर आगे भी मानै छियै तऽ ग्रामीण कैरियर खेतीके युवाके लेल कैरियर छै व्यवस्थाके अगर अच्छा हौते तऽ कैरियर ओहिमे ढूँढल जा सकै छै लेकिन अगर व्यवस्था ही अच्छा तखन नहि हौते तो फिर सरकारके उदासीनताके कारण ही युवा रोजगार पलायन करैके लेल मजबूर छै तखन एहि पर सरकारके विशेष रूपसँ ध्यान देबाक चाही